جی میں ویڈیو گیمس کے بارے میں جانتی ہوں جیسے اب تو سب کے پاس فون آ گئے ہیں اس سے پہلے جب فون نہیں تھے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب ٹی وی پہ گیمس آتے تھے تو ایک ایک گیم تو مجھے یاد بھی ہے وہ جو تھا کہ کہ ایک مرغی ہوتی تھی اور پانچ باسکٹ پڑے ہوئے ہوتے تھے تو انڈا کہاں سے گرے گا وہ دیکھنے کا اور اب تو جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے کرونا آیا ہے تب سے سب کے ہاتھوں میں فون آ گئے ہیں لاک ڈاؤن کے وجہ سے آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوئی تھیں سب بچوں کے ہاتھ میں فون آ گئے تو اب سب اپنے الگ الگ موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں اس کے اندر سے کچھ گیم ہوں گے جیسے میں فری فائر کھیلتی ہوں پب جی ہوتا ہے اور پیک مین تھا ایک اسمائلی جو سب کو کھا سارے جو پوائنٹس ہوتی تھیں اسے کھاتی تھی اور بہت الگ الگ طرح کے گیمس سو آج تک بہت لوگوں نے دیکھے نہیں ہوں گے کلر فکسل جیسے کلر سے اتنے الگ الگ کلر اور رن بھاگنے والے ٹیمپل اینڈ سب وے سفر اسی طرح کے بہت سارے گیمس ہیں میں انہیں اس نیے پسند کرتی ہوں کہ یہ ایک اچھا موڈ فریشنر ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے کسی کے غصہ آ رہا ہے وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بہت چیزوں میں مدد کرتا ہے کہ اور اسٹریس بھی ریلیف ہو جاتا ہے آپ کا اسی طرح سیکھ سیکھنے کا سیکھنے کا کو نئے نئے طریقے ملتے ہیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کو سیکھنے کے سیکھنے کی مدد اس سے سیکھنے میں مدد بھی ہوتی ہے